जब जब आदमी आदमीके कहीँ जाय या फेर अपना गाम समाजमे कहीँ भी रहै तऽ आदमीकेँ जातिवादके भेदभाव न करयके चाही काहे कि हर तरहके हर इन्सान एक ही जइसन होइत छै चाहे ओ कोनो जात धरमके होइ चाहे ओ छोटा जाति धर्मके होइ चाहे बड़ा जाति धर्मके होइ सभके एक्के रङ्ग रहैत छै लेकिन आदमी की करैत छै छोट जाति बड़ जातिके फेरी जातिके धर्ममे मे मतलब धर्मके चक्करमे फँसि कऽ पूरा जिन्दगी बिता लैत छै जइसे कहैत छै ओ छोट जाति हइ ओकर छुअल ना खयबै छुआ जाइत छै ककरो छुअल न छुआइत छै सभ सभके इन्सानके भगवान बनबैत छै भगवानके लेल सभ एक रङ्ग होइत बनबैत छै तऽ हम इन्सान कै लए भेदभाव करियै बाभन जैसे बाभन होइत छै बाभन ब्राह्मण सभके बुझाइत छै कि हम उच्च जाति छी उच्च जाति आओर नीच जातिमे कौन जरूरी हइ करयके सभके खान पान एक्के जइसन होइत छै सभके रहन सहन एक्के जइसन होइत छै उच्च जाति बड़ जातिके फेरीमे पड़ि कऽ आदमी पूरा जिन्दगी बिता लैत छै भूखे रहि जाइत छै कोइ आदमी आ कोइ आदमी पैसासँ अलेल मालामाल हो जाइत छै ऊँच नीचके भेदभावके चक्करमे न रहयके चाही आदमीके अपना जीवन एक एक ही तरहके बिता बिताएके चाही इस्कुल कॉलेज बस इस्कुल कॉलेज बस या फिर गाम समाज शहर हर तरहके हर तरह के क्षेत्रमे भेदभाव न करैके चाही काहे कि भेदभाव बहुत ही बुरा असर पड़ैत छै समाजमे समाजमे अच्छा प्रभाव डालैके लेल समाजके आगे लऽ जायके लेल भेदभावकेँ दूर करनाइ बहुत जरूरी होइत छै आओर एहिके लेल इन्सानके ने भेदभाव न करैके चाही आओर अच्छासँ ईसभ पूरा समाजकेँ एक साथ लऽ कऽ चलैके चाही सभ इन्सानके खून एके जइसन होइत छै तऽ छुआछूत भेदभाव कि कैसन करैके कैसन होइके चाही भेदभाव तऽ समाजसँ इतना दूर हटा देबयके चाही कि भेदभावके चक्करमे आदमी कितना बेरी प्राण के भी त्यागयके पड़ि जाइत छै एहिके लेल भेदभावके दंगा हो जाइत छै भेदभाव के लेल जातिवाद भेदभाव दंगा ईसभके रोकयके लेल आदमीकेँ जातिवादके हटाय लागी बहुत ही जरूरी हइ एहिके लेल इन्सानके एको बेर भेदभाव न करयके चाही आओर अपना जीवनमे आगे बढ़यके चाही